بےشک مختلف موسموں میں مختلف آب و ہوا ہی رہے گی کیوں کہ جیسے گرمی کا موسم ہو گیا تو گرمی میں بہت زیادہ ہیٹ ہوتی ہے بہت زیادہ ہیومیڈیٹی حبس ہوتی ہے جس کی وجہ سے بہت سارے پسینے نکلتے ہیں بارش ہو گئی بارش میں ٹھیک ہے اچھا لگتا ہے تھوڑا کمفرٹ لگتا ہے اور پسینے کی بھی وغیرہ تکلیف نہیں ہوتی ہے تھوڑا باڈی بھی اور تھوڑا بیمار جیسا نہیں لگتا ہے سردی میں سردی جیسا ہوتا ہے بغیر اپنا جیکٹ ہے اور ونڈ چیٹر ہے پہنے اپنا ساکس ہے موزے وغیرہ کپڑے بغیر پہنے نکل نہیں سکتے اور دھول وغیرہ ڈسٹ وغیرہ گرمی میں زیادہ ہوتی ہے تھوڑا سفوکیشن تھوڑا بےچینی اور گھبراہٹ ہوتی ہے پچھلے کئی برسوں سے جسے سائنس لوگوں سائنسدانوں نے بہت سارے گلوبل وارمنگ بولا جیسے ابھی بارش کا سا موسم ہے لیکن پورے بارش کے موسم کا تین مہینہ گزر چکا ہے اور بیس پرسینٹ سے زیادہ بارش نہیں ہوئی ہے یہ بہت ہی الگ موسم دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بارش کا موسم ہے اور دھوپ بھی بہت زیادہ تیز ہے کڑک ہے اور جیسے مے میں گرمی ہوتی ہے بہت ساری ہیومیڈیٹی اور پسینہ نکلنا اس اگست میں ما اپری اگست کے مہینے میں ابھی تک ٹھنڈا نہیں لگ رہا ہے بارش ہوتی ہے زمین کی گرمی کم ہو جاتی ہے تو وہ ابھی دیکھنے میں نہیں آ رہی ہے تو میرے حساب سے جو بولتے تھے کہ یار سات جون سے بارش شروع ہو جاتی ہے تو اب ویسا کئی سالوں سے دیکھا جا رہا ہے کہ بارش بہت آدھی ہو گئی ہے اور کبھی جولائی سے شروع ہوتی ہے کبھی اگست تک شروع ہوتی ہے سیپٹمبر سیپٹمبر اکتوبر تک بارش آگے چلی جاتی ہے تو وہ بہت سارے بدلاؤ دیکھنے میں آ رہے ہیں تبدیلیاں دیکھنے میں آ رہی ہے کہ یہ نومبر دسمبر جنوری میں ٹھنڈیاں شدید شباب پر رہتی تھیں لیکن بہت مشکل سے ایک مہینے میں کچھ زیادہ ٹیمپریچر گرتا ہے تو گرتا ہے بہت ہوا پندرہ ڈگری بارہ ڈگری مائنس تک کے دس تک کے چلتا ہے اس سے زیادہ ٹھنڈی کا موسم نہیں ہوتا ہے زیادہ تر سال بھر میں دیکھا جائے تو آٹھ مہینہ گرمیاں زیادہ رہتی ہے سیزن تو جب پہلے تھا پانچ دس پندرہ سال پہلے وقت پر بارش ہوتی تھی مہینوں کے حساب سے اور نو دسمبر جنوری نومبر میں ٹھنڈی اپنے وقت پر آتی تھی بارش اپنے وقت پر ہوتی تھی یہ بہت ساری تبدیلیاں کئی برسوں سے کئی سالوں سے دیکھنے میں آ رہی ہیں موسم اپنے وقت پر نہیں موسم اپنے وقت پر نہیں رہتا ہےتو جو جو سیزن ہوتا ہے فروٹ کا سبزیوں کا وہ بھی صحیح نہیں آتا ہے پھل بھی سہی نہیں آتا ہے جو جس کا جو موسم ہوتا ہے ٹھنڈی میں سیب کا آنا گرمیوں میں موسا آموں کا آنا بارش میں بہت سارے کیلے ہوتے ہیں اور بہت سارے پھل فروٹ ہوتے ہے اس کی بھی صحیح نشوونما نہیں ہو پاتی صحیح موسم نہیں ہونے کی وجہ سے تربوز ہو گیا خربوز ہو گیا تو یہ سب چیزوں کا موسم کا اثرات پھلوں پر بھی پڑتا ہے کہ بہت ساری چیزوں بہت سالوں سے تبدیلیاں دیکھنے میں آ رہی ہے اس کی وجہ سے موسم میں صحیح تبدیلیاں نہیں رہنے سے بیماریاں پھیلتی ہیں ڈائریا ہے ہیضہ ہے اور ابھی آںکھوں کا جو کیچڑ آنا لال ہو جانا کنجںکٹیوائٹیس یہ پہلے نہیں ہوا کرتی تھی لیکن اب اس کو بہت زیادہ تبدیلیاں دیکھی جا رہی ہے اس طریقے کی